स्पीकर ऑन करबै हेलो हँ हमर होटल जे छै हेलो हँ हमर होटल जे छै बड़ा नीक व्यवस्था छै हमर होटलमे आओर एकरामे जे कम्पाउंड वगैरह सभ छै खानाके सेहो व्यवस्था छै खानामे अहाँ जे छै वैष्णवके अलग व्यवस्था छै आ शाकाहारी मांसाहारी जोनो मतलब दुनू व्यवस्था छै बड़ा नीक छै पार्क वगैरह घुमय तूमयके लिए सेहोसभ छै अहाँ आबयके इच्छा करै छियै तऽ अहाँ आबू हँ बिलकुल रूम हमर जे छै रूम दू तल्ला छै नीचोमे दस हँ छै लाइटके व्यवस्था छै जेनरेटर सेहो छै लाइट चलि जायत अहाँके जेनरेटर सुविधा छै ए सी वगैरह सभ लागल छै एकरामे हँ दोकानसभ छै हमर एरियामे अहाँ घुरबाके लिए जे छै बगलमे दोकानसभ छै पार्कसभ छै मन्दिर सेहो यए मतलब होटलेमे पूजा पाठ सेहो करब हँ सभ पानि फिल्टरवला पानि अहाँ सभकेँ मिलत नदी एना छै ने होटलेमे से व्यवस्था छै मतलब अहाँ स्नानसभ कए सकी स्विमिंग पूल सभ छै आँय हँ यौ होटलेमे से व्यवस्था छै होटलमे व्यवस्था छै फील्डसभ छै होटलेमे अहाँ फील्डसभ सेहोसभ घुमि सकै छी खेलय कूदयके सेहो छै अहाँ खेलिओ कूदि सकै छी ओकरामे हँ हँ सेसभ सभ छै मतलब ओहिसभ चीजमे कोनो दिक्कत अहाँके नहि हँ से गाड़ी ताड़ीके व्यवस्था छै मतलब दू चारि टा गाड़ी अपनो पासमे छै आ अगल बगलसँ सेहो व्यवस्था भए जाइ छै अहाँकेँ तुरन्त गाड़ी मिल जायत जे भी गाड़ी लेबै आरो कोनो दिक्कत हएत तऽ से मतलब मैनेजर छै हमर ओ अहाँकेँ बताबैत रहत बुझलियै